औ फाननायालाय फानदों बेसेबां नांगौ सेरबासो

दुइस'हाय बोरमा बेदरा थिनस' लांथारोबा इसे खमायगोन आरो आरायस'सो दुइस'सोआव ग्रोब हरगोन ब्रा आरायस'सोब्ला माथो हा आयौ देरस'ल' दे लांफैदो दे खमायबाय खोनायाखै ए दा खयथायाव लांफैगोन आं इसे मोनाजासे होगोन औ थाबै फै दे औ औ एसे थाबबो थांनो हागौ आङो इसे थाब बोरमा बेदरा थिनस'नो थिनस' हनै बोरमा आइयु खमायजाया हाय आरायस'बा हरगोन नो आरायस'बा हरगोन आरायस'आव हरगोन हैथ बोरमानि दामखौ मिथिया नामा बाल नोंलाय थोथ बाजाराव मा दाम जादों बिदि हरबायरा आङो लांफैदो दे लांफैदो दे औ दोननोसैनो आबौ